आं क्लास फाइभनिफ्रायनो संनायखौ सोलोंजेनदों आब' आयंनि फिसाजो जोंहा आब' दङोमोन बे आब'जोंनो ओंखाम इसिंआव हाबफानानै आं सोलोंजेनदोंमोन प्रथम सोलोंजेनदोंमोन आङो माबा खुमब्रा खारै संनायखौ सोलोंजेनदोंमोन आरो ना फिसा होसननानै संनायखौ बिखौ आङो सोलोंजेनदोंमोन बिनि उनावहा बेबायदिनो आं देरबोबाय देरनायनि उनावहा जोंनि न' खाथियाव एसे बाङालि सासे दंमोन बे बाङालि न'खरसेयाव आं भारा थानानै भारा थादोंमोन आं फरायनायाव कलेजआव थांनाय समायाव अब्लाहाय आङो बेदर संनायखौ नायना लादोंमोन बिसोरो बेदरफोरखौ सिगाङो मस्ला मस्लिफोरखौ सिगां मिलायग्रोना लायो लानानै ओमफ्राय आरो थावआव सेरनानै बेबायदिनो संनायखौ आङो सोलोंजेनदोंमोन आरो ओमफ्राय माबाखौ बरा होनना बुङो जायखौ जों उननानै पकरि बनायनाय बेफोरखौ आङो सोलोंदोंमोन बिनि उनावहा मैगं मैद्रु बेफोरखौ बिबायदिनो लासै लासै मालायनिखौ मालायनि ओंखाम इसिङाव हाबानानै माबायदि सङो माबादि संब्ला मोजां जायो ना बेदर संनायफोरखौ बेफोरबायदिनो आङो सोलोङो सोलोंबोदों नारजि मैगंफोरखौबो संनो रोङामोन बेखौ आङो आंनि बिजावजालि निफ्राय आङो सोलोंदों आरो न'खराव आइनिफ्राय आं बे दाउ रोसियावनो नोरसिं बिलाइजों नोरसिं बिलाइ खिफि बेन्दों बेफोरखौ संनायखौ आङो आइनिफ्रायबो उन्दैयावनो सोलोंबोखादोंमोन बेबायदिनो फिथा फिथा एवनाय माबा एवनाय गोदोनिफ्रायनो आं बेफोरखौ सोलोंदोंमोन आरो साम' साम' मैगंखौ संनायखौबो आङो गावनो गावनि आयदादोंनो संनानै जे थावदों एवनानैबाबो थावदों मोजां स्रेम फ्रोम फ्रोम एवना लानानै बेबायदिनो मैगंखौ सबाइ सबाइ नङाबा राङालाव मैगंखौ जोङो रुना लाग्रोना बेबादिनो सबाइ मैगं संनायखौबो आंहा गावनि गावनि गावनो साननानै बेखौ आयदादों बेखौ संनो संनानै जाबोदों आरो बेबायदिनो खायसे सानै सानै बेबायदिनो आं गावनो हारसिंनो बेबायदिनो संनायफोरखौ रोंदों आरो बे दालि दालि मैगं संनायफोरखौबो बेबायदिनो बा जिखुनु फाजाफोरखौबो अमा बेदर संनाय जिखुनु माबाखौबो बेबायदिनो गावनो हारसिंनो एसे आयदा खालामै खालामै मावबाय ओंख्रियाव मा मस्ला होनांगौ बेखौ हारसिंनो एसे आयदा खालामनानै संनो सोलोंबोदों नाथाय बै जोङो हाइजें हाइजें आरो जों बांसिनानो जोंनि बर' न'खरफोराव हाइजें बानलौ गोथां ओमफ्राय थाबा सामब्राम गुफुर होनानै बेबायदिनो संना जाग्रोनायाव मस्लाफोरखो एसे खम जाखायो जोंनि बर' मानसिफोरा बेबायदिनो गोदो बेखायनो जोंनि मानसिफोरा जों नुनो मोनो जे मस्ला खम जानायनि थाखायनो जोंनि मा जोंनि बर' न'खरनि मानसिफोरा बेराम उदै उदैनि बेरामा जा जिखुनु बेराम आजारखौनो खम जानाय जोङो नुबोगासिनो दङो